तुजें अशें आवडीचें अशें पुस्तक खंयचें आनी तें पुस्तक तुका कित्या खातीर आवडटां म्हजें आवडटें पुस्तक कोंकणीतलें एक आसा हांवठण म्हणून जें महाबळेश्वर सैलान बरयलां म्हाका तें खूब आवडटा कारण तातूंत आमकां जें आमी आदल्या काळार वापरतालीं मातयेचे वस्तू तेज्या बद्दल सांगलां आनी तेजें मागीर त्यो वस्तू कश्यो ना जाल्यो आनी प्लास्टीकच्या आयदनांनी कसो जागो घेतलो हें सुंदर अशें कादंबरीन त्या केळयल्लें आमकां दिश्टी पडटा सो तातूंत कांय पात्रां आसा जीं अशीं राॅल प्ले करतात जातूंत तीं खरींच अशीं जिवीं आसा म्हळ्यार फुड्यांनूच आसा अशें तुका दिसता पळोवपाक तितून अशें दाखयलां की कांय धर्माचे बंधनाय घातिल्लीं आसा लायक गळो आशिल्लीं आयदनां हिणे कोणाक घोव आसा त्या बायलेन करचीं न्हू आनी कोणाक घोव ना त्या बायलेन तीं करचीं अशीं आनी पण्टी बिण्टी तीं आयदनां घोव आसा त्या बायलेंनूच करचीं अशीं कांय बंधना आमकां त्या कादंबरेतल्यान दिश्टी पडटात तशेंच दोन दोन ये आसा तेतूंत तेजो संबंद आमकां दिश्टी पडटा एका गांवातले लोक जेंका तेंचें शेत आसता तेंकां शेता खातीर पावस जाय आसता आनी हे जे कोण मातयेचीं आयदनां तयार करता तेंका पावस नाका आसता सो तेंच्या भितरलो असो संघर्श दाखोवन दिला कित्याक शेतांतले लोक आसता तेंकां मुख्य म्हळ्यार तेंकां पावस जाय म्हणून ते धरण थंय बांदपाक सोदतात कित्याक धरणांतलें उदक मागीर ते सांठोवन ते हेका घेतले आनी हे ह्या लोकांक तो पावस नाका कित्याक ते पावस येयनासतना ती माती थंय साठोवन साठोवन उरता तेजी त्या मातयेचीं आयदनां करपाक सोदता सो तेंचो संघर्श दाखयला आनी उपरांत मागीर गांवांनी तीं वयता विकपाक तेन्ना तेंका सगल्यांगेर प्लास्टीकचीं आयदनां कशीं येता आनी मातयेचीं कशीं कमी कमी जायत वयता हें सगळें दाखयलां तेका लागून ही कादंबरी म्हाका खूब आवडटा तें आधुनीक यूग आनी पयलींचें यूग कशें संघर्श करता हें आमकां दाखोवन दिलां